हांवें जे कन्टॅनर तुमचे कडल्यान घेतलेले तेंची कॉलिटी एकदम बरी आसा आनी स्पॅसिंग म्हणल्यार ताका बरें स्पॅसिंग आसा जाय तशें तूं जेवण घाल कितेंय घालूंक शकता आनीक अशें दिसता की ते खूब वर्सां आनीक म्हाका येतले